میں نے یہ کولر آن لائن خریدا ہے اس کی کویلٹی اچھی نہیں ہے اور یہ بہت ہلکا چلتا ہے اور یہ بجلی زیادہ لیتا ہے یہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا